हाँ मैंने किसी ग्रुप में दौड़ लगाई है और रनिंग क्लब भी जोइन किया था एकबार वहाँ पर दस या पंद्रह एक साथ ग्रुप के साथ दौड़ाते हैं दस पंद्रह लोगों को और काफ़ी अच्छा एक्सपिरिएन्स रहा था कि हमने वहाँ पे सोलह सौ मीटर की दौड़ थी और उनमें फ़ोर्थ नंबर पे आया था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा क्योंकि वहाँ जो की योग्यता की भी पहचान करते हैं और शरीर के क्षमता की भी पहचान हो जाती है कि कितने शरीर के अंदर क्षमता है और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी पता चलता है और वो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि चौथे नंबर पर के लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है वैसा नहीं है कि ऐसे ही आ जाते हैं फिर भी काफ़ी मेहनत लगती है